मोजाङैनो दं

ए औ सावराय जायो जेबो नङा ए औ औ औ औ लिरनायाथ' ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा आसामनियावनो फ्राइयानो लिरनो मोन्नाय जायो औ औ औ माखासे खेथ्र'आव बुंनो थाङोब्ला माबा बांसिन आरो गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनिबो एसे भुल थाजोबो आरो माने बुंजोब जाया बेनि ओमफ्राय लिरनायाथ' माखासे माखासे आसामावहाय लिरनायखौ एक्जाम माबा आसामनि बे साख्रिनि बेलायावहाय लिरनायखौ जोङो नुनो मोनबाय औ ओमफ्राय बे माबानियावसो इण्डियानि बे माबाफोरावसो बेयावहाय सोसन्नायखौ औ औ औ बेफोरावसो सोसन्नायखौ सोनायखौ नुनो मोनाखै आरोे मानो जोंनि माबा बर' राव हिसाबैथ' आलादा माबा एकदम स्टेटनि आलादा राव जाथाराखै नालाय बेनि बेलायावबोहाय नैबे माबायावहाय एकदम सायख' जाथ'वा सायख'जायै बादि जानानै थादों आरो जोंना जेरै बे दस्रा हारिनि रावफ्राथ' बांसिनानो सायख' जादोंना बेबो बिदिनो हमना लादो ओरै बेंगलि रावाथ' ओरै बेंगलावबो मोनसे स्टेट दंखासै नालाय बेंगलनाबोथ' औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ बै माबा लिरग्रा रायटारफोरखौथ' माबा नङा माबा नांगौ जायो एकदमबारे खबर लानांगौ खबर लानांगौ थुनलाइ हिसाबैथ' जों आंखौथ' माबा गाबोनहायथ' लोगो मोन्नाय नङा सान्नैसो बिस थारिख बिस थारिखहा लागै लोगो मोनगोन आरो माने बे औ औ औ दे दे दे फैबानो जाबाय दे दे